جیسا کے شیئر مارکیٹ کے بارے میں مجھے اتنا تو نہیں معلوم اور نہ ہی میں اس سلسلے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہوں لیکن اس پر کچھ جانکاری مجھے ہے اور یہ کہ شیئر مارکیٹ وہ جگہ ہے جہاں الگ الگ حصے یعنی شیئر ہوتے ہیں اور انہیں حصوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے ہر ایک کمپنی اپنے کچھ حصے شیئر مارکیٹ کے ذریعے مارکیٹ میں بیچ دیتی ہے اور لوگ اس کمپنی کا وہ حصہ یعنی جو شیئرز ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اگر آپ کسی کمپنی سے حصے خریدتے ہیں تو آپ کے پاس کمپنی میں ملکیت کی اتنی ہی اکائی آجاتی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کمپنی سے بیس شیئرز خریدے ہیں تو آپ خود بخود شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کمپنی کا حصہ خرید رہے ہیں تو آپ شیئر ہولڈر ہیں کمپنی کی ترقی اور مارکیٹ کے جو حالات ہیں ان کے ساتھ آپ کے حصے کی قیمت بڑھ جائے گی تو آپ کیا ہیں خود بخود نفع کا سودا ہو جائے گا اور اگر کمپنی کا نقصان ہوا تو آپ بھی نقصان میں ہوں گے اس مارکیٹ میں آپ حصے بیچ بھی سکتے ہیں اور منافع کما بھی سکتے ہیں باقی جہاں تک بات ڈیجیٹل ایپس کی ہے تو اس نے بہت تبدیلیاں پیدا کی ہیں ہندوستان کی تجارت میں اس نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں بہت سے راستے کھولے ہیں اے ٹی ایمس اور بینک کی بھیڑ اور پریشانیوں سے بچایا ہے وقت کو بچایا ہے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر جب چاہیں کہیں بھی پیمینٹس کر سکتے ہیں اور ہاں اس میں کچھ بہت سے خطرے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خطرات کم ہوتے گئے ہیں کیوں کہ اس میں کام ہوا ترقی ہوئی اور ہر چیز کے کچھ اصول اور طریقے ہوتے ہیں اگر آپ ان اصول کو مد نظر رکھتے ہیں تو آپ بہت سارے نقصان سے بچ سکتے ہیں احتیاط اور عقل مندی احتیاط اور جو عقل مندی ہے اگر ان ایپس کو استعمال کیا جائے ان ایپ پر استعمال کیا جائے تو نقصان نہیں ہوگا